महाराष्ट्र में त्योहार त ॾाढा त्योहार आहिनि जीअं त गणपति आहे गणपति यारनि ॾींहंनि जी ईंदी आहे घर घर में गणपति रखंदा आहिनि जीअं प्लास्टर ऑफ पैरिस जूं हाणे गणपति रखणु बंदि थी वियो आहे हाणे ईंदो आहे मिटी जो गणपति यारहं ई ॾींहुं ॿारु ॿुढा जवान सभु घर घर में गणपति बि रखंदा ऐं आनंद चतुर्थीअ ते उन्हनि जो विसर्जन थींदो आहे उनखां पोइ ॿियो त्योहार ईंदो आहे असांजो बरिसातरी में चालीहे जो जीअं चालीहे ई ॾींहुं चालीही ते धूम लॻी पई हूंदी आहे केतिरी बि बरसाति पई कुझु बि थिए राति जो माण्हू पंजिड़ा गाईंदा आहिनि मंदर में सुबुह खां चालीहे जे मंदर में गर्दी लॻी पई हूंदी आहे ऐं लास्ट ॾींहं ते मटकिनि वारे ॾींहुं ते जॻहि जॻहि ते सेवा थींदी आहे पाणी जी सेवा परसाद जी सेवा नंढा हुजनि वॾा हुजनि ॿारु हुजनि ॿुढा हुजनि सभु चालीहे ते विर्तु वारे ॾींहुं बराबरि विर्तु रखी करे मटकी खणी लाल साईं खे जीअं परवान कंदा आहियूं ऐं ॿिए ॾींहं ते हूंदो आहे सुबुह जो पलव उहो पलव जो बि परसादु ॾाढो सुठो हूंदो आहे हुनखां पोइ फैस्टिवल ईंदो आहे गणपति ऐं नवरात्रा नवरात्रा में बि नवां ई ॾींहं माता जे मंदरनि ते सभिनी हंधि धूम लॻंदी आहे ऐं हिकिड़ो ॿियो बि त्योहार ईंदो आहे कृष्ण भॻवान जो जगननाथ पुरीअ जो उहो बॉम्बे में थींदो आहे